हा स्कूल जे वक़्ति में मां हिक नाच में भाॻु वरितो हो उन में मुंहिंजो गीत हुयो रखु संदुलीअ ते पेर मंहिंजा मोर लाॾा जंहिंते मां नृत्य पेश कयो ऐं उहो नृत्य सभिनी खे ॾाढो पसंदि आयो मूंखे उन लाइ पहिरियों नंबर जो पुरुस्कार बि मिलियो जेको पाण मुंहिंजे श्री प्रिंसिपल साहिबु पंहिंजे हथनि सां मूंखे ॾिनो ऐं शाबासी पिणु ॾिनी